मा मोसौया ओरैनो सयथा दङो बे मोसौ खिखौ आङो ओरैनो हाखर जावो जावनानै बेयाव गोबोरखिखो फबना दोनो आरो गारबाय गारबाय फब फबना दोनबाय सेवहोबाय सेवनानै मोजां हासार खालामनानै जेनोबा अखा नांनो मोनै बिदि आङो न' लुना दोनो गोबोरखो बिदिनो आं बेजोंनो आरो सोरबा आंनि जेनोबा आंहा नांस'वाबाथाय ओइ माबानिफ्राय हजों खारफोथियानिफ्राय बायना लांफैयो बिनोबो फानो आङो थेला मोनसेयाव ट्रेकटर मोनसेयाव आङो दुइ हाजाराव फानहरो बिखिनियानो आरो आं बे मोसौ खिखौ आङो बोसोरनि ज' खालामो आरो लोगोसे ब्रयलार पार्मनि दावखिखोबो आङो बस्था बस्था सोना दोनो बस्था बस्था सोना दोन्नानै जाबना दोनो आरो बेखौ आङो ओह फख्रिबो दङो फख्रियावबो आङो बे ब्रयलार खिखो जिं जिं होयो नाया आंनिया बहत देरो आरो फख्रियाव आं होयो बे ब्रयलार खिखो खना खना ब्रयलार खिजों एसे लगायनानै फख्रि खना फारब्रैनि सायाव एसे एसे होना होयो आरो गोबोरखिखौ लगायो ओमफ्राय ब्रयलार खिखौ लगाइयो हाख फारजिङाव हाखर फारजिङाव खनायाव होना दोनो आरो इदिनो नाया आंना बहुथ देरो बिखिनियानोसै आरो आंनि बुंनाया